हिकु मां कुर्ती वरिती हुई उहा अहिड़ी छा त सुठी निकिती उन जो कलर बि हिकदमि सां ॾाढो सुठो महरूनि कलर ऐं मूंखे छा त ठहे पियो प्रंट बि अहिड़ी बढ़िया हिकदमि सां ऐं फिटिंग बि ॾाढी सुठी ऐं उन जो कलर बि नथो वञे अहिड़ा दफ़ा मां पाए धोई धोई करे पाती आहे ऐं रंग हुन जो सफ़ा वञे ई नथो सफ़ा तुर बि रंग नथो वञे हिकदमि सां ॾाढी सुठी निकिती आहे ऐं छा त हुन जी फिटिंग हुई हिकदमि सां ॾाढी सुठी आहे